मच्छियुनि में पले में पलो वधीक लहे ऐं सुरण मच्छी जामु सुठी आहे चङा माण्हू खाईंदा आहिनि पर असां सिंधी त पलो ऐं सुरण मच्छी खाईंदा आहियूं थूम में तरे करे तरियल मच्छी सियल मच्छी माण्हू खाइणु पसंदि कंदा आहिनि इहे ॿई शयूं अहिड़ियूं आहिनि उहे मच्छियूं जो खाइणु पसंदि जामु वणंदो आहे सिंधियुनि खे